नागरिकनि जी सुरक्षा ऐं समाज में शांती बनाए रखण लाइ नागरिकनि खे होशियारु थियण खपे जागरूक थियणु खपे हुननि खे पुलिस खे सभु ख़बरचार ॾियणु खपे गवरमेंट जी जो नई पॉलिसी हूंदी आहे पुलिस खे नागरिकनि खे हुनजी सूचना ॾियणु खपे देश में जो क्राइम वधनि पिया हुन लाइ पुलिस खे सख़्तु थियणु खपे गवरमेंट खे थिय सख़्तु थियणु खपे गुनहगार गुनाह करनि था ऐं छुटिजी था पवनि गुन गुनहगारनि खे सख़्त खां सख़्तु सज़ा ॾियणु खपे